हाँ जैसे अभी हम घरेलू नुस्खा अपनाते हैं काढ़ा जो हम बनाते हैं कभी सर्दी जुकाम हो या बुखार हो और जैसे अभी कोरोना में था भाई सबको ही घर पर बैठ के काढ़ा पीना चाहिए तो हाँ काढ़ा बनाते थे हाँ ऐसा हमने किया है कि भाई काढ़े में जो जो चीज़ें डलती हैं पर घर में कुछ लोगों को वह चीज़ें नहीं अच्छी लगती थी तो हाँ हमने वो हटाकर उसकी जगह स्वाद में सुधार करने के लिए उसकी जगह हमने कुछ और डाला है हाँ ये जैसे सुधार जैसे अगर काली मिर्ची जो तेज़ लग रही है तो हमने फिर उसको हटा दिया है काढ़े में जैसे काली मिर्ची डाली है होता है कि भाई हाँ काली मिर्ची ज़रूरी है पर अब नहीं पी पाते थे बच्चे वगैरह तो हाँ मैंने उसको हटाया था हाँ ऐसा कुछ सुधार हमने अपने नुस्खे में अपनाया है